हलो गांधीधाम पुलिस स्टेशन हा असांजे दुकान जे अॻियां ॿ के ॿ ॼणा गुंडा तत्व आहिनि उहे पाण में विढ़िया पिए हिक ॿिए खे छुरियूं चाकूं हंयऊं उन खां पोइ वरी दुकान में बि चङो नुक़सान करे विया आहिनि त अहिड़ी तरह असां उन्हनि खे चयो भई दुकान खे में छो था नुक़सान कयो त असां खे बि धक भुजा हणी विया आहिनि अहिड़ी तरह जे आहे दिन हिते कुझु न कुझु ई कंदा ई रहंदा आहिनि फांदा पाण में ॿियनि सां बि हैरान कंदा रहंदा आहिनि कुझु ॾींहं अॻु बि अॻिली गलीअ में बि हिकिड़े ॿिनि व्यापारियुनि सां मार कुट कईं अथऊं अहिड़ी तरह वॾा बदमाश आहिनि त असां हीअ एफ आई आर दर्जु कई वञे मुंहिंजो नालो हेमनभाई लखवानी आहे मुंहिंजो दुकान गांधी समाधि जे पुठियां आहे ॿ ॼणा हुआ पाण में गुंडा तत्व आहिनि हमेशह आहे दिन कुझु न कुझु कंदा ई रहंदा आहिनि पब्लिक खे हैरानु कंदा हा गुंडे टाईप आहिनि हा कंहिंमहिल दारू पीतल हूंदा आहिनि त उन्हनि खे होश ई न हूंदो आहे

न पैसा कोन घुरियऊं असांजे दुकान मार माना काच ॿाच टोड़े थियूं त असां उन्हनि खे चयोसीं भई छो पिया हिते असांजे दुकान जो नुक़सान छो पिया कयो पाण में विढ़ो न वञी त चयूं वरी मूंखे बि धक भुजा हणी विया आहिनि अहिड़ी तरह कुझु ॾींहं अॻु पासे में बि कई अथऊं नाटक हा हा हा उन्हनि खे जल्दी सां जल्दी पकिड़ियो वञे त हिते हमेशह कंदा रहनि था हिते तक़लीफ अहिड़े नमूने जल्द सां जल्द इन्हनि खे पकिड़ियो वञे हा जेको हा हा हा नालनि जी त ख़बर कोने पूरी बाक़ी उते आहे दिन हूंदा आहिनि ॾिठल आहिनि शिकिल सां ईअं साम्हूं ईंदा त असां उन्हनि खे सुञाणींदासीं

हा हा हा कंहिं खे न कंहिं त नाले जी ख़बर हूंदी हा जल्द सां जल्द उन्हनि खे पकिड़ियो वञे ऐं असांखे उन जो मुआवज़ो वठाए ॾिनो वञे

हा उहो सभु रेडी करे रखूं था ऐं ठीकु आहे जय झूलेलाल